जी हाँ हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स में शामिल लोगों को अपने ड्रीम स्पोर्ट को खेलने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिनमें मुख्य चुनौतियाँ उनके सामने शुरुआती जीवन में यही रहीं हैं कि जब भी वो खेलना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें अपने घर वालों का सपोर्ट बहुत कम मिलता है यदि घरवालों का सपोर्ट मिल जाता है तो उन्हें खिलाने के लिए कोई एक मुख्य उनका कोच नहीं होता है जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है यदि उनको खिलाने के लिए कोच ही नहीं होगा और उनको गाइड करने वाला नहीं होगा तो उन्हें विभिन्न खेलों के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर कौन सा खेल आयोजित हो रहा है